घरमे हइ दूगो पूतोहु बसैए एगो पोता दूगो पोता एगो पोती दूगो पूतोहु फेर मझिला बेटाकेँ एगो बेटा चारि गो बेटा हइ एगो बेटी हइ बेटियोके शादी कऽ लेने छी एगो नाती हइ दूगो नतिनी हइ मझिला बेटाकेँ एगो ननकिरबा हइ दूगो बेटा कुमार हइ आ पाँच गो लड़का हइ घरवला उएह पम्पपर खाना बनबैए दस गोके खियबैए बना कऽ बेटा दिल्लीमे जींसके सिलाइ करैए आ सिलाइ करैए मझिला बेटा छोटका बेटा वहाँ नेपालमे ठिकेदारी करैए लकड़ीके ठिकेदारी करैए पलङ्ग बनवबैए बेचवबैए बिक्री करैए दामाद अथी सिल्लीगुड़ीमे काम करैए अथीके चाहपत्तीके लबैए हुआँसँ चाहपत्ती दोकाने दोकाने अथी दामाद दोकाने दोकाने चाहपत्ती पहुँचबैए